उहो भॼन ते डिपेंड थो करे की असांजो भॼन कहिड़ो आहे या गानो कहिड़ो आहे उन हिसाबु सां जीअं जिए मुंहिंजी सिंधु आहे त जामु ख़ुशी करे ॻाल्हाइणो आहे को को भॼन इअं आहे जेको इकदमि रोइण जी हालत आहे त पंहिंजा एक्स्प्रेशन इकदमि नमु कयो वेंदो आहे जीअं त भॼन आहे ॾिसी काल खे सर ते रोअंदे ॻोड़नि सां मुंहुं पंहिंजो धोअंदे उनमें असां ख़ुशी ज़ाहिरु नथा करे सघूं हिनकरे उन भॼन खे असां थोरो पंहिंजे भाव में नम्रता जे भाव में खणी वेंदा आहियूं ऐं जिते आयो भई ओराणा थिया माता जा उते बि असां इअं ॾेखारे सघंदासीं असांजी भॻती केॾी आहे भॻती भाव में असांखे वञिणो आहे कीअं माता जा ओराणा आहिनि कंहिंखे माता निकिती आहे उहे ॻाल्हाइनि था त हुन भॻतीअ में लीनु थी करे असांखे उनखे भॼन खे ॻाइणु खपे ख़ुशी जा जेके लाॾा आहिनि उहे जामु ख़ुशि थी करे ॻाइणु खपनि जामु ख़ुशीअ सां नचणु सां टिपी करे ॻाए सघंदा आहियूं पर किथे किथे जेको जेको भाव आहे जेको जीअं ॻाइण में जीअं आहे जीअं भॼन आहे को मतलबु उदासीअ जो भॼन आहे त पंहिंजे भाव खे कंट्रोल में रखी करे ॻाए सघंदा आहियूं माउ पीउ ते भॼन आहे भाई छोकिरो ॿाहिरि वियो आहे ऐं मां उनजे लाइ रोए थी त उन वक़्तु इंसान जे आसूं मन में इअं ॻाइणु खपे त साम्हूं वारो बि रोई ॾिए साम्हूं वारो बि रोई ॾिए की इन भॼन में एतिरो त दर्दु भरियलु हुजे तव्हांजे भॼन में एतिरो दर्दु भरियलु हुजे तव्हांजे एक्सप्रेशन में एकदमि नमु नमनेस हुजे की तव्हां कीअं माण्हुनि खे कठो करे उन्हनि जी भावनाउनि खे खणी सघंदा आहियो